اترپردیش میں صحت کی دیکھ بھال ہیلتھ کیئر کی تحقیق اور ترقی مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہے جس میں کلینکل ٹرائلز ای پی ڈی نیولوجیکل اسٹڈیز اور پبلک ہیلتھ کی تحقیق شامل ہے ریاست کی حکومت اور مختلف صحت کی تنظیمیں مل کر عوامی صحت کی نظام کو بہتر بنانے اور بیماریوں کے روک تھام کے لیے کام کر رہی ہیں یہاں میں اترپردیش میں ہیلتھ کیئر کے تحقیق اور ترقی کے چند اہم پہلوؤں کی تفصیل بیان کرتا ہوں کلینکل ٹرائلز ادویات اور ویکسین کی جانچ اترپردیش میں مختلف ادویات اور ویکسینس کی کلینکل ٹرائلز کیے جا رہے ہیں خاص طور پر کووڈ نائنٹین وبا کے دوران اس میں زیادہ توجہ دی گئی یہ ٹرائلز نئی ادویات کے مؤثریات اور حفاظت کا جائزہ لینے کے لیے ضروری ہیں ریسرچ انسٹیٹیوٹس اور میڈیکل کالجز لکھنؤ کے کنگ جارج میڈیکل اینوسٹی جیسے ادارے کلینیکل ریسرچ کے لیے معروف ہیں جہاں مختلف بیماریوں کے علاج کے طریقے اور نئے تکنیکوں کے تحقیق کی جاتی ہے ای پی ڈی نیو لوجیکل اسٹڈیز بیماریوں کا سروے اور نگرانی اترپردیش میں بیماریوں کے پھیلاؤ کو سمجھنے کے لیے مختلف اے پی ڈی نیو لوجیکل اسٹڈیز کی جاتی ہے اس میں متعدی بیماریوں جیسے کہ ملیریا ڈینگو کی نگرانی شامل ہے صحت کے ڈیٹے کا تجزیہ مختلف اضلاع میں صحت کے ڈیٹے کا تجزیہ کیا جاتا ہے تاکہ بیماریوں کے پھیلاؤ کے وجوہات رجحانات اور ان کے کنٹرول کے طریقے سمجھے جا سکیں پبلک ہیلتھ کی تحقیق ماں اور بچے کی صحت اترپردیش میں ماں اور بچے کی صحت کو بہتر بنانے کے کے لیے مختلف پبلک ہیلتھ پروگرامز چلائے جا رہے ہیں جن میں نیوٹریشن ویکسینیشن اور قبل از پیدائش اور بعد از پیدائش کی دیکھ بھال پر توجہ دی جاتی ہے بنیادی صحت کی خدمت پبلک ہیلتھ کی تحقیق میں بنیادی صحت کی خدمات کی دستیابی صفائی اور صاف پانی کی فراہمی جیسے موضوعات شامل ہیں صحت کی آگاہی مہمات مختلف بیماریوں سے متعلق عوامی آگاہی بڑھانے کے لیے مہمات چلائی جاتی ہیں جیسے کہ ٹیکہ کاری ٹی بی اور ایچ آئی وی ایڈز کی روک تھام کی مہمات مرکزی توجہ والے علاقے دیہی صحت دیہی علاقوں میں صحت کی خدمات کی فراہمی اور ان کے بہتری پر خاص توجہ دی جا رہی ہے جہاں صحت کی سہولیات تک رسائی محدود ہے پیشہ وارانہ تربیت صحت کے شعبے میں کام کرنے والے پیشیور افراد کی تربیت اور ان کے صلاحیتوں کو بڑھانے پر زور دیا جا رہا ہے اترپردیش میں ہیلتھ کیئر کی تحقیق اور ترقی کے اقدامات ریاست کے صحت کی نظام کو مضبوط بنانے اور عوام کو بہتر صحت کی خدمات فراہم کرنے کی کوشش کا حصہ ہیں